ویسے تو تلنگانہ میں کئی کامیڈی کلبس اسٹینڈاپ کامیڈی ایوینٹس ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن بہت ہی مقبول کامیڈی کلب یہاں پہ ادا پریزنٹس ابھیجیت گانگولی کا لائیف کامیڈی کلب ہے جہاں پر کئی اسٹینڈاپ کامیڈی ایوینٹس ہوتے رہتے ہیں کئی اداکار کیا ہے رات کے وقت کے شو بہت ہی مشہور ہے سالارجنگ میوزیم میں بھی کئی اندرکمار ساہنی کے جیسے کہ آپ مانو کے نہیں بھائی اندرکمار ساہنی بہت سارے مشہور و مقبول کامیڈی کلب ہیں جو تلنگانہ میں لوگ بہت ہی شوق و ذوق سے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے خاندان والوں کے ساتھ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور دیکھنے کے لیے دور دور مقامات سے آتے ہیں